बालक जे जनमु वठण सां असांजे सिंधी सिंधी समाज में हुन जा साठ सगिड़ा कया वेंदा आहिनि पहिरियों त ॿार जंहिं महिल ॼमंदो आहे तंहिं महिल कुटियूं जे तसरीअ में सचो गिहु विझी करे या सोनु तीर विझी करे हुन सां असां हथु लॻराईंदा आहियूं जेका ब्राह्मण खे ॾींदा आहियूं तंहिं खां पोइ घरि अची करे अटो ॻोए ऐं झूलेलाल जा पिंड ठाहे करे असां झूले हिन दरिया ते विझी ईंदा आहियूं छो त असां झू झूलेलाल जी जे महिर सां ॿार जो जनमु समुझंदा आहियूं ऐं तंहिं खां पोइ न असां ॿार ॼमंदो आहे तेसि ताई असां फणोटो बि न ॾींदा आहियूं न हुन खे आईनो ॾेखारींदा आहियूं न ई बूट पाईंदा आहियूं बूट पाईंदा आहियूं जॾहिं ॿार थोरो वॾो थींदो आहे त हुन खे पोइ असां थोरो पेरु खणंदो आहे त असां हुन जी पहिरीं मानी पचाईंदा आहियूं तंहिं खां पोइ साल खां पोइ दशहरे ॾींहं ॿार जो मुनणु लारिहाईंदा आहियूं ऐं मुनणु मुनणु लारिहाए करे तंहिं खां पोइ ॿा ॿार खे पी पीलो पीलो म पीली फ्रॉक या फ्रॉक पाए पाईंदा आहियूं या त वरी बूट बूट ऐं पीलो तंहिं खां पोइ झंडि लारिहाईंदा आहियूं तंहिं खां पोइ असां ॿीं झंडि वरी गुरूअ जे द्वार ते लारिहाईंदा आहियूं इन ई तरह असांजे समाज में अनेक प्रकारिनि जा रीती रवाज आहिनि